यारहां सावण उणिवीह सौ वीह ॿावीह कति उणिवीह सौ टेतालीह ॿ नाइरी उणिवीह सौ असी चोवीह मांग ॿ हज़ार उणिटीह फागुन ॿ हज़ार चारि